समाज सेवा तो करी है पर समाज सेवा के लिए सफर नहीं किया है समाज सेवा के बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि किसी जगह सफर जा सफर करके या यात्रा करके ही आप समाज सेवा करें आप जहाँ पर निवास करते हैं जहाँ रहते हैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी में रहते हैं जिस समाज में रहते हैं उसमें अलग अलग तरीके से स्वयं खुद कुछ करना चाहें समाज के लिए या परिवार के लिए या देश के लिए वो भी समाज सेवा ही है या समाज को कुछ देना चाहते हैं या उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी समाज सेवा ही है तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किसी प्रकार की यात्रा करके ही समाज सेवा की जा सकती समाज सेवा करने के लिए आप गरीबों को कुछ दे सकते हैं कपड़े गरीब बच्चों को शिक्षक प्रदान करने के लिए कुछ पैसा मुहैया करा सकते हैं या उन्हें विद्यालय की ड्रेस उपलब्ध करा सकते हैं या किताबें गरीब बच्चों में बांट सकते हैं ये भी एक समाज सेवा ही है या किसी अनपढ़ व्यक्ति को एक किसी घर में कोई पढ़ाने के लिए किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है तो उसका किसी स्कूल में एडमिशन करा दें यह भी एक तरीके की समाज सेवा है इसलिए समाज सेवा के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए हम किसी यात्रा या किसी चीज में बंध नहीं सकते कि उसी के द्वारा ही समाज सेवा की जा सकती है अगर इंसान चाहे तो वो अपने क्षेत्र में साफ सफाई कर सकता है आसपास के मंदिरों में साफ सफाई कर सकता है ये भी समाज सेवा ही है देश सेवा ही है हम हमारे देश के प्रति कुछ भी करना चाहें या देश के सैनिको के प्रति या देश में जो भी लोग सेवाएँ दे रहें हैं हमारे समाज के लिए उनके प्रति कुछ भी करना चाहें तो वो भी एक तरीके की समाज सेवा है इसलिए मेरे हिसाब से यात्रा के द्वारा समाज सेवा करना ही जरूरी नहीं है आप अपने आसपास जैसा भी चाहें आपकी सोच का दायरा बढ़ा कर कैसे भी करके समाज को अपनी तरफ से अगर आपके पास हैसियत है तो आप समाज को कुछ दे सकते हैं उससे आने वाले समाज को दिखेगा या आने वाली पीढ़ी को दिखेगा कि हमें भी इस तरीके का कुछ करना चाहिए जिससे समाज का परिवार का या देश का विकास हो या तरक्की हो